हाणे कहिड़ो बि माण्हू हुजे जंहिंखे घुमणु वणंदो हुजे या जंहिंखे शांत वातावरणु वणंदो हुजे हुन व्यक्तिअ खे पाणि पुछूं की पहाड़ वणे थो झंगलु वणे थो समुंड वणे थो त उहो चवंदो मूंखे सभु थो वणे त असां लाइ बि ईअं ई आहे असांखे जेको शांत वातावरणु मिल वणंदो आहे त असां बि असांजो शांत वातावरणु पहाड़नि ते वञी करे या केॾी महिल झंगलनि में वञी करे या केॾी महिल समुंड ते वञी करे हरेक ऋतु में असां अलॻि अलॻि पहाड़ जो झंगल जो अनुभव कंदा आहियूं त असां लाइ असांजा पसंदीदा स्थान त ईअं ई सभ आहिनि पहाड़ बि आहिनि ऐं हिनखां पो बर्फ़ीला पहाड़ त बर्फ़ीलनि पहाड़नि जो मज़ो अलग ई आहे उहो पंहिंजी जॻह ते आहे ऐं पहाड़ आहे त पहाड़ ते चढ़णु जंहिंखे वणंदो आहे जंहिंखे झंगल में मुसाफ़िरी करणु वणंदी आहे जंहिंखे समुंड में ॿाहिरि मिटीअ में वेई करे सूर्य ढलंदे ॾिसंदो आहे या केॾी महिल हुते सनानु कंदो आहे त हर हिकु शहर जो हर हिकु जॻह जो अलॻि अलॻि मज़ो आहे अहिड़ी रीते मूंखे बि सभ शयूं वणंदियूं आहिनि ऐं झंगल ऐं पहाड़ हुनमें सूर्यास्त हुनजो त पाणि शब्द में बयान ई न कराए सघूं पहाड़नि जे मथां तव्हां वेठा हुजो ने सूर्यास्त थींदो हुजे माना हू मां तव्हांखे कीअं चई सघां जेको व्यक्ति ॾिसंदो हुजे हुनखे ख़बर हुजे के ईअं शइ छा थी रही आहे असां लाइ माना इन सभिनिनि जो मज़ो जेको आहे हू ॾाढो बढ़िया आहे मूंखे ईअं सभ शयूं वणंदियूं आहिनि मूंखे सभ शयूं पसंदि आहिनि